दरभङ्गामे शिक्षाके स्तर बहुत गिरल छलै पहिले अइ बीचमे शिक्षाके स्तर बहुत सुधरलै हँ तीन चारि सालसँ किएक की हमहुँ पिछले दू वर्षमे इन्टरके एग्जाम देलियै तैमे शिक्षाके स्तर देखलहुँ एकदम एग्जाम तेगजामके जे व्यवस्था रहै से बहुत बढ़िआँ रहै अइ बीचमे जे एखन अपर मुख्य सचिव के के पाठक छथिन से एलखिन हँ शिक्षामे बहुत स्तर उपर लए गेलखिन हँ पहिले शिक्षामे कॉलेज छलै बच्चा ओसब आबै नहि छलै कॉलेजमे तऽ हुनका कॉलेजमे अननाइ आब एटेंडेन्स बनेनाइ सेभेन्टी फाइप परसेन्ट जरुरी कऽ देलखिन हँ जे बच्चा के जे शिक्षा हेतै उ अतिउत्तम हेतै जे अदर स्टेट जे कोनो बच्चा जाइ छै पढ़ै लए अपने स्टेटमे हुनका शिक्षा भेटतै बिना शिक्षाके पशु समान मानल गेल छै शिक्षा सबके चाही शिक्षा अमृत समान छै शिक्षाके बिना कोनो कार्य नहि कऽ सकै छी डॉक्टर भीमराव अम्बेद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहने छलखिन जे बिना शिक्षाके एक टाइम अहाँ शिक्षा नहि एक टाइम अहाँ खाना नहि देबै तऽ चलतै लेकिन शिक्षा अगर अहाँ देबै ओकरा तऽ ओ अपन जीवन निर्वाह कऽ सकैय बिना शिक्षाके आगा आदमी नहि बढ़ि सकै छै जेना बिना शिक्षाके जेना पशु बन्हल रहै छै बुझियौ एखनो आदमीके मारि देलक किछु कए देलक तहिना इन्सान छै बिना शिक्षाके ओ ककरो किछु कऽ सकै छै शिक्षा जरुरी छै आदमीके शिक्षा हेबाक चाही आओर स्वास्थके जहाँ तक बात छै तऽ स्वास्थ चाहबे करी हमर सबके घनश्यामपुर सी एस जे छै तैमे स्वास्थ विभागोमे बहुत बढ़िआँ काज भेलैहाँ एखन तक ओ स्वास्थ विभाग पहिले कोनो चीज जल्दी नहि भेटै छलै दबाइ सब आब दबाइयो सब टाइम टेबुल डॉक्टरो बैसै छथिन सबके जाँच पड़ताल डिजिटल एक्सरे सब किछु होइ छै अस्पतालमे वृद्धके पहिले देल जाइ छै सबकिछु तैकेबाद अगर नवयुवक छी हुनका ओइके बाद तऽ स्वास्थोमे बहुत सुधार भेलै हाँ पहिले लोक एतएसँ दरभङ्गा जाइ छलै दू घण्टामे सड़क नहि छलै व्यवस्था नहि छलै आब एतए अपने घनश्यामपुरमे व्यवस्था छै कोनो एहन इमरजेन्सी केस भेल तहने ओ बाहर रेफर करै छथिन डॉक्टर सब डॉक्टरो बढ़िआँ एतए देल गेल छै एम बी बी एस डॉक्टर सब छथिन एतय जाँच बढ़िया जेना होइ छै तैँ एतुका आदमी सब अखन स्वास्थ पर बहुत बढ़िया छै आओर गरीबी कम करनाइ तऽ बिना भोजनके अहाँ किछु सोचि नहि सकै छियै भोजन तऽ चाहबे करी जेना बिना पेट्रोलके गाड़ी नहि चलै छै तेना बिना भोजनके आदमी की सोचतै तैं जरुरी छै जेना गाड़ीमे ईंधनके काज करै छै तेल तहिना आदमीके शरीरमे भोजन काज करै छै बिना भोजनके आदमी आगा नहि बढ़ि सकै छै महिला सशक्तिकरणपर तऽ महिला सशक्तिकरण जे छै से एखनो ओते नहि तहनो कनीमनी बचल छै जे बहुत महिला अनपढ़ छथिन या अथी छथिन तऽ हुनका सबके पढ़ैके लेल शिक्षा भेटबाक चाही हुनका बराबर दर्जा भेटबाक चाही सेहो सब आओर सरकारी योजनाके जानकारी जेना इन्दिरा आवास दै छथिन पहिले पहिले गरीब सब जे छलै जिनका घर नहि रहै छलै ठण्डमे ठिठुरै छलखिन तऽ हुनका सबके सरकार इन्दिरा आवास दै छलै जे एखन प्रधानमन्त्री योजना आवास कहल जाइ छै ओ दै छै तैकेबाद कोनो बाढ़ि भेलै किछु भेलै तऽ ओइमे जे आदमीके घर तर अथी भऽ जाइ छै तऽ तकर खर्चा सरकार वहन करै छै तऽ खानापीना जे पहिले चाउर सब कोटापर अथी होइ छलै से एखन सस्ता अपन फ्री कऽ देलखिन हँ एखन मोदी सरकार तऽ ओ सब आदमीके एखन भेट रहल छै